बहा दं नोंलाय आंसोलै सुनिलाल बसुमतारि मन्दिर खाथिनि मन्दिर खाथिनि औ दालाय आंहा मोनबायदा आं खिथाहरखाबाय होम्बा सुनिलाल बसुमतारि खबर माने आंनियाव मोनसे सोरबा आलासि जानो फैनो नागिरदोंमोनलै गाइखेर नांगौमोन आंनो गाइखेर दुइ लिटार

मानसिफ्रा इसे बुरजायैनो फैगोन आरो गामिनिबो एसे प्रग्राम दंमोन आरो आंनि

बेसेबां लिटार मोनसेयावलाय साथि थाखा केजिआव बा एसे बुरजाथार पन्सास ताका लादो

दे मोजां हरथारमा ओमफ्राय दा फुदुंनायाव दै गोजा ओंखारबासोलाय दै दै एसेबाबो जालांगोन दा दै होनाया दे होम्बालाय लानोसै दे दे दे आलासिखौबो खुंथारनांगोन ना माबा दा नङाबा लाजिनांगोन आंहा औ

लाबोनानै होफैनो हागोन ना हाया नोंलाय नोङो लाबोदो ए होफैनो हागोन ना हाया होफैनो लाबोदो होम्बालाय आंना आलासिया इन्जिनियारसोलै इन्जिनियार

मोजाङानोजोब

दे मोजां जाथारनांगोन दै गाइखेरा इन्जिनियार नालाय औ दे जार्सि गोमो थानाय दे होम्बालाय लाबोदो

ना बै

बै स्कुटि बोराय दंना माथो नुदों आं खेबसे औ बेजों लाबोदो ओइ साइकेल बोरायजोंनो लाबोदोलै दे होम्बालाय दोन्थ' देह दे देह दे लाबोदो होम्बालाय ओं दे